मेरा पसंदीदा विषय स्कूलों में वैसे तो मैथ रहा है लेकिन फिर हिंदी हुआ क्योंकि हिंदी की जो कहानियाँ है या कविताएँ हैं ये काफ़ी हमें अच्छी लगती है उसमें व्याकरण हिंदी का रस हुआ या छंद हुआ अलंकार हुआ समास हुआ ये सब पढ़ने का मुझे बड़ा शौक था शुरू से और आज भी मैं वहीं पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ बच्चों को और गणित तो काफ़ी इंटरस्टेड है लेकिन जो सबसे कठिन विषय लगा वो साइंस साइंस में केमिस्ट्री का विषय केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी डिफिकल्ट मेरे लिए रहा लोगों के लिए नहीं रहा लेकिन मेरे लिए रहा उसको देख करके डर जाता था भागने लगता था कि अरे केमिस्ट्री अब ऑर्गनीक केमिस्ट्री कैसे होगा कैसे होगा क्या होगा केमिस्ट्री शब्द मेरे लिए कठिन था और तो सब्जेक्ट सभी अच्छे थे इंग्लिश भी बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता इंग्लिश का ग्रामर अच्छा लगता था लिटलेचर नहीं अच्छा लगता था चुकी हिंदी वाले हम लोग थे तो अब उसकी कहानियाँ उसकी समझ में नहीं आती थी कोई समझाए तो तब और इतने हार्ड वर्ड या जाते थे कि बड़ा मेहनत करना पड़ता था तो इसलिए इंग्लिश भी उतना नहीं लेकिन हाँ हिन्दी और गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा और उसके साथ साथ इतिहास और भूगोल तथा राजनीति शास्त्र ये तीनों विषय पसंदीदा विषय मेरे हैं मैं इन्हीं सभी विषयों को लेकर के आगे अध्ययन भी किया आज मैं हिंदी का टीचर हूँ इंटर कॉलेज में और अब बच्चे भी खुश हैं और पढ़ाई से संतुष्ट हैं जिस कारण मैनेजमेंट अभी तक मुझे मैं सोलह साल से एक ही विद्यालय में पढ़ रहा हूँ और अच्छा विद्यालय है रिपोर्टेड विद्यालय है रिजल्ट देता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नाइनटी नाइन नंबर हिंदी में अब आप विश्वास नहीं करेंगे हिंदी में नाइनटी नाइन नंबर क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में क्लास टेन्थ बोर्ड में नंबर लाते हैं बच्चे निन्याननवे निन्याननवे नंबर सौ में बच्चे और हाँ एक बार भी तुक्का नहीं लगना है हर बार ऐसे आपको रिजल्ट में काम से कम आठ से दस बच्चे मिल जाएँगे जो नब्बे पर्सेन्ट से ऊपर पंचानबे परसेंट दस अठानवे पर्सेन्ट निन्यानबे पर्सेन्ट नब्बे से ऊपर के बीच में कम से कम पाँच से सात बच्चे है इन्टरमिडिएट में भी और दस से बारह पन्द्रह बच्चे हाई स्कूल में मिल जाते हैं तो ये हमारी रुचि हमारा इन्टरेस्ट जो है हमारा जो अनुभव है या यूँ कह लीजिए ज्ञान पे तो बहुत घमंड नहीं है लेकिन अनुभव है और पढ़ाने का तरीका जो है शायद बच्चों को अच्छा लगता हो इसलिए हम बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं और मैं अपने विद्यालय स्कूली लाइफ में कहूँ तो सभी चीज अच्छी है अब इस उम्र में आ करके वो बातें सोचना ही अच्छा सुखद अनुभव होता है बच्चों साथ शरारती करना क्लास बंद कर देना क्लास छोड़कर के फिल्म देखने चले गए थे एक बार हम वो काफ़ी आज तक यादगार रहा घटना